देखिए भाई साहब हमें लगता है कि कोरोना के बाद से ये तकनीक का उपयोग ज़्यादा बढ़ा है है ना ये तो हमारी तो सामान्य दुकानें होती थी और हम सामान्य दुकानों से ही चीज खरीदते थे पर वो व्यापार जो है अब तकनीक क्योंकि समय के साथ साथ जो आगे बढ़ रही है तो तकनीक का उपयोग कर रहे हैं जैसे जो आप के ऑनलाइन जो प्लैटफ़ोम हैं स्विगी और ये तो वो खाना डिलीवर करने के लिए और स्थानीय जो खाना वाले जो रेस्टोरेंट हैं वो भी खाना को डिलीवर करने के लिए लोगों तक ये और तकनीक का उपयोग करके पहुँच रहे बहुत सारी आप की मोबाइल की ऐप्लिकेशन बन गई हैं जिनका उपयोग लोग कर रहे हैं और उनके माध्यम से लोग जैसे हम देखते हैं ऑनडोर करके हमारे यहाँ पहले एक इस्टोर खुला था पर ऑनडोर ने जैसे ही यो सारे कोविड आया क्रोना काल आया तो उन्होंने भी ऑनलाइन चालू कर दी अपनी डिलीवरी तो तकनीक का उपयोग उद्योग तो कर ही रहे हैं ऑनलाइन चीज़ें बेच रहे हैं कृषि उद्योग की भी बात करें तो वो भी ऑनलाइन अपना गेहूँ सोयाबीन सब बेच रहे हैं जो गरीब किसान हैं वो केवल खुले बाजार में आ रहा है बाकी तो सब बड़े व्यापारी यही कर रहे हैं